ہاں جی سر میں ظفر بول رہا ہوں سر مجھے كار میں تھوڑا سا پرابلم ہے آ بیسیکلی میرا میرے كارڈ کار كے جو ٹائرس ہیں خاص كر کے پچھلا والا رائٹ كا ٹائر اُس كے آگے جا رہی ہے اور انجن جو ہے وہ آواز كر رہا ہے تھوڑا سا جی ایک پہلا مہینہ پہلے ہم نے سروسنگ كرائی تھی اِس كی لیكن پتہ نہیں كیوں ذرا دقتیں اتنے جلدی آ رہی ہیں كچھ بتا سكتے ہیں اِس كے بارے میں آپ میری آلٹو ہے آلٹو ایٹ ہنڈریڈ یہ دو ہزار اُنیس جی جی یہ گاڑی جب روک دیتے ہیں تو تب تو ظاہر سی بات ہے جب چل نہیں رہی ہے تو آواز نہیں آئے گی لیكن ٹررر كی آواز آتی ہے یہ دوسرے گیئر سے زیادہ معلوم ہوتی ہے لیكن جب چوتھا گیئر ہم ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا كم لگتی ہے شاید تیز چلنے كی وجہ سے كم معلوم ہو رہی ہو اوکے یہ تو صحیح ہے سر یہ سر یہ کُل كتنے كے پڑیں گے نئے اچھا ٹوٹل كیا پھر سے آپ سروسنگ كریں گے یا مطلب جو دقت ہے اُس كوخالی دور كریں گے ٹھیک ہے سر ہم سنڈے میں سر میں سنڈے میں آتا ہوں آپ كے پاس گاڑی چھوڑ دوں گا آپ تھوڑا دیكھ لیجیے گا صحیح سے دیكھ لیجیے گا اوكے اوکے میں سٹرڈے میں ٹھیک ہے اوکے تھینک یو